جی سر آواز آ رہی ہے سر آپ اسکول کے پرنسپل سر بول رہے ہیں جی سر میرا بیٹا آپ کے اسکول میں پڑھائی کرتا ہے پڑھتا ہے اسٹوڈنٹ آپ کے اسکول کا جی سر میرا بیٹا سکس کلاس میں پڑھتا ہے جی سر تو میں چار دن کے لیے میں پیلی بھیت میں ٹائگر ریزرو گھومنے کا پلان بنا رہا ہوں گھومنے جا رہا ہوں سر تو کیا مجھے چار دن کی چھٹی دے سکتے ہیں میرے بیٹے کو آپ جی سر میں جی سر میں آپ کی بات سے سہمت ہوں اور میں جانتا ہوں کہ تھوڑا سا پڑھائی میں بھی تھوڑا لوز ہے وہ اور چھٹیاں بھی اس کی کافی زیادہ ہو چکی ہیں بٹ سر میں نا ریکویسٹ کرتا ہوں میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ چار دن کی چھٹی پلیز مجھ کو دے دیں اس کے بعد جو ہے اس کی کوئی بھی چھٹی نہیں ہوگی اچھا سر اپلیکیشن بھی دینا پڑے گی اچھا اچھا ٹھیک ہے سر سر تو میں ایسا ہے چار دن کی چھٹی کی اپلیکیشن جو ہے لکھ دوں گا اوکے سر مجھے دینی پڑے گی یا میں اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج سکتا ہوں اسکول میں اچھی جی سر آدھار کارڈ بھی لگے گا آدھار کارڈ کی فوٹو کاپی میری لگے گی اوکے سر جی اوکے سر میں اپنے آدھار کی فوٹو کاپی بھی اور اپلیکیشن بھی چار دن کی لکھ کر بھیج دوں گا جی سر جی سر جی سر میں آپ کی بات سے سہمت ہوں تھوڑا سا پڑھائی میں کمزور ہے وہ اور میں آپ کی بات پہ دھیان دوں گا اور وہاں سے واپس آنے کے بعد اس کی پڑھائی پہ بھی دھیان دوں گا اور اسکول بھی بھی ٹائم پہ بھی جائے گا کوئی چھٹی بھی نہیں کرے گا سر اوکے سر تھینک یو شکریہ